हैल्लो नमस्ते दी दीदी मैं एह् जेह्ड़ा सूट दित्ता तुसें सीने ते ओह् मतलब कि मिकी टाइट आए दा बड़ा ते मैं खु'ल्ला कराना हा मैं कुसलै आवां थोआढ़े कोल हां बड़ा

हां जी नेईं नेईं यरो बड़ा खु'ल्ला ते फ्ही मैं औना हा अज्ज आवां कल ते फ्ही औगी फ्ही मैं ठीक कराना हा कैलू औगी फ्ही कल परसू कोई नी दिक्खी लैगी फ्ही आऊं कल परसुू जिसलै बी लग्गग आई जागी चलो कोई नी दिक्खी लैगी फ्ही आऊं और केह् हां फ्ही ब्याह् गल्ला गै सिआया ब्याह् गी जाना ते ऐ ठीक ऐ